हैलो जय झूलेलाल हांजी मूंखे न हिकिड़ो वॻो सुभाराइणो आहे त हुनजे लाइ कपिड़ो खपे तव्हां कपिड़े जी दुकानु थो था ॻाल्हायो न लेडिस वॻो सलवार कुर्तो सुभाराइणो आहे मूंखे पोइ हुनजे लाइ मूंखे कपिड़ो खपंदो हुओ तव्हां वटि कहिड़ा कहिड़ा आहिनि थोरो फैन्सी हुजे पर हेॾो बि न की शादी वादी में थोरो पोइ की कैजुअल बि पएजी वञे अचण वञण में अच्छा हा त जेको सुठो हुजे अच्छा त पोइ इहे या त तव्हां वीडियो कॉल करे ॾेखारियो अच्छा वैसे अॼुकल्ह कहिड़ो थो हले कढ़ाई वारा था हलनि या प्रिंटेड था हलनि प्लेन था हलनि कहिड़ा था हलनि अॼुकल्ह अच्छा हा हा थोरो वॻो कढ़ाई वारो ॿुधायो थोरी रेंज ॿुधायो कढ़ाई वारनि जी छा रेंज थी हले तव्हां वटि कहिड़ी रेंज में शुरू आहिनि त तव्हांजी दुकानु कहिड़ो टाइम खुलंदी आहे अच्छा अच्छा हम्म त तव्हां कंहिं माण्हूअ खे मोकिलियो थोरो कढ़ाई वारा वॻा खणी थोरो वेझो ई पवंदो असांजो घरु तव्हांजे हितां मांखे थोरो टाइम कोन्हे

थोरा ॿ ॿ मोकिले छॾियो पोइ ॿुधाईंदव कलर वलर अलॻि हूंदा त असां अची वेंदासीं न त हुन में छा त टाइम कोने न असां वटि न त अची ज वञू खपे ज़रूरी हा ठीकु आहे ठीकु आहे ता जंहिं में बि मोकिलियो अॼु मोकिले छॾिजोसि ठीकु आहे ठीकु ठीकु ठीकु आहे हलो ठीकु आहे ठीकु आहे मां अची वेंदमि ठीकु आहे जय झूलेलाल